جی ہاں ہم اپنے چڑھنے كے ایک یادگار سفر كو ایڈوینچر كو ہم بیان كر سكتے ہیں جیسا كہ ہمارا اتفاق ایک بار نیپال كے سفر پہ جانے كو ہوا ہم وہاں گیے تو ہم نے پہاڑ كی بلندیوں كو دیكھا وہاں بہت سارے پہاڑ اپنی بلندیوں سے بات كرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم نے اس پہ چڑھائی كی تو واقعی اس كے قرب و اس كے جا جانبین میں جو منظر تھے وہ واقعی دل فریب منظر تھے پركشش منظر تھے دل كو لبھانے والے تھے بغل میں چھوٹے چھوٹے درخت اور پھر اس كے بعد اونچے اونچے درخت اس طرح كے پركشش مناظر دیكھنے كو ملے اور پہاڑ اپنے بیچ میں ایک پانی كے سیلاب كو بھی سموئے ہوئے تھی اور اسی طریقے سے جب پہاڑ پہ چڑھ كر كے ہم نے زمینی سطح كا مشاہدہ كیا تو واقعی ایسا لگا كہ پہاڑ كی بلندی كیا ہوتی ہے اور كتنی مضبوط طریقے سے یہ اپنے آپ كو زمین سے جوڑ كے ركھتا ہے وہاں سے جب ہم نے نیچے دیكھا تو جنگلات جو بڑے بڑے پیڑ جس میں بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں بڑی بڑی ڈالیاں ہوتی ہیں وہ پیڑ وہاں سے ایک چھوٹے سے درخت چھوٹے سے پودے كے مانند دكھ رہے تھے اسی طریقے سے پہاڑ كے بیچ پہاڑ كے سینے سے ایک جھرنا گر رہا تھا جس كو دیكھنے میں ایک الگ لطف آ رہا تھا اور مزے كی بات تو تب ہے كہ جب اس جھرنے كی آواز ہمارے كانوں تک پہنچتی تھی تو ایک عجیب سی سكون سی كیفیت محسوس ہوتی تھی جس كو ہم اپنے الفاظ میں بیاں نہیں كر سكتے كیا وہ منظر تھے اس لیے پہاڑ پہاڑوں پہ ہمیں خاص كر كے شام كے وقت جانا چاہیے شام كے وقت جب ہم پہاڑوں پر جاتے ہیں تو ہمیں ایک بہترین ہوا ملتی ہے حاصل كرتے ہیں ہم جو ہمارے صحت كے لیے بہت ہی كار آمد ثابت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم صبح كے وقت اگر پہاڑوں پر جاتے ہیں تو ہمیں مختلف چرند و پرند كے آواز سننے كو ملتے ہیں جن كی كوئی كوئل ہوتی ہے جو اپنی بولی سے ہمیں لبھا رہی ہوتی ہے مختلف جانوروں كی آواز سننے كو ملتی ہیں جس سے انسان بہت ہی زیاہ پریشان ہو بوجھ ہو محسوس كر رہا ہو ٹینشن میں ہو تو وہ ساری چیزیں ان آواز كو سن كر کے دور ہو جاتی ہیں اور